पहले जब तालाब वलाब के पास हम जाते थे तो डर लगता था कि हम डूब जाएंगे लेकिन जो है गाँव के जब बच्चे जब उसमें तैरते थे खेलते थे तो उसमें बड़ा अच्छा भी लगता था तो हम भी सोचे कि हम भी तैरना सीखेंगे तो बच्चों के साथ हम भी तालाब में अंदर गए इसके बाद जो है जो हमारे से बड़े लोग थे उनको पकड़ कर के आहिस्ता आहिस्ता हम ने जो है तैरना सीखा और तैरते तैरते पहले सामने से तैरते थे इसके बाद पीछे तैरने लगे इसके बाद अंदर ख़ूब चले जाते थे कि गहराई का पता लगाने के लिए तालाब में गहराई कितनी है इसके बाद साँस बंद कर के जाते थे और उस फिर ऊपर आते थे तो साँस लेते थे एक एक मिनट उस समय अपने बचपन की हम बात बता रहे हैं आप लोगों से कि उस समय हम को काफ़ी साँस अंदर रखने की क्षमता थी और अब तो बूढ़े हो चले हैं अब तो साँस अंदर रुकती ही नहीं है साँस जितने क़दम चलते है उतने में आगे पीछे सौ बार होती है और पानी में तैरना बहुत ज़रूरी है जैसे कि अगर पानी में तैरना नहीं आएगा तो सुनामी जैसी आपदाएं आ जाएंगी तो बचना मुश्किल ही जाएगा अगर कोई साहब तैरना जानते हैं तब जो आदमी तैर कर के अपना एक किनारा पकड़ सकता है अपनी जान को बचा सकता है तैरना जीवन में बहुत लाभदायक है इस लिए इसका किडनी का फंशन भी बहुत अच्छा रहता है और अगर तैरना नहीं आता है तब जो है आदमी डूब सकता है और डूबने के बाद उसका डेड भी हो सकता है तमाम ऐसी घटनाएं हमारे सामने आई हैं अपने ही तालाब में गाँव के दो तीन ही बच्चे डूब गए हैं गंगा वंगा जी में डूब जाते हैं नदियों में डूब जाते हैं और अगर आप रास्ते में जा रहे हैं रास्ते में अगर कोई तालाब पड़ गया नाला पड़ गया या गंगा पड़ गई छोटी मोटी नदी पड़ गई तो उसको तैर कर के पार करना पड़ता है वहाँ डोंगा नहीं है नाव नहीं है तो वहाँ तो स्वयं अपने ही मेहनत से जाना पड़ेगा और अगर उस पार आप चले जाते आपका ज़रूरी काम है तो आपको जाना ही है अगर नहीं जाते हैं तो आप एक दूसरे का सहारा लेंगे इस लिए तैरना जीवन में सब से मुफ़्त है और हम को जो है तैरने के लिए हमारे बड़े भाई हमारे साथ में थे वो मछली मारने जाते थे तो हम को ले जाते थे तो उन्होंने हमें अच्छे ढंग से तैरना सिखाया